तहन तऽ हमरा सबकेँ बहुत विश्वास यऽ धार्मिक परमे लोकसब कहैत छथिन जे हमरा सबकेँ विश्वास नहि यऽ भगवान की छियै मंदिरमे की करतै लोक जाके भगबान की करैत छथिन लेकिन हमसब भगबाने भरोसे छिअनि हमरा सबकेँ बहुत विश्वास यऽ भगबानके ऊपरमे ओएह भगबान हमरा सबके पालन करैत छथिन ओहि भगवानके भरोसे हमसब छी लोक पूजा पाठ केओ नहि करैए केओ शपथ खा लैए झूठ्ठोके जे मंदिरमे चल पइस जायब तऽ शपत्त खा लेब लेकिन नहि हमरा सबके सत्तो बातमे हमसब शपत्त नहि खाय छी नहि भगबान छथिन नहि तै एखनो राति होइत छै एखनो दिन होइत छै एखनो सूर्य उगैत छथिन डूबैत छथिन एखनो दिन होइत छै एखनो राति होइत छै एखनो दिन राति होइत छै एखनो सब चीज एखनो बर्तमान छै सूर्य सब दिन उगैत छथिन आ सब दिन डूबैत छथिन एखनो राति दिन होइत छै हमरा सबके ई सब बहुत हमसब एहि सब पर बात पर विश्वास करैत छी जे नहि करैत छथि से नहि करैत छथि हमसब ब्रत रविके एखनो करैत छी अठबारे रबि करैत छी अठबारे रवि करैत छी महिनामे एकटाके एक सँझा करैत छी हमसब विश्वास भगबानके ऊपरमे बहुत विश्वास कै कऽ छी कतहुँ धार्मिक स्थान जाइत छी कतहुँ जाइत छी तऽ भगबान देवी देवताके मंदिरमे प्रणाम करैत छी हुनके बले खेपैत छी जतेक जे छी बाले बच्चे हमसब बालो बच्चा सब करैत छी हमर जे एगो नातिन यऽ ओ नातिन हमर हम जे कंठी चाय पीबैत छी तऽ कंठीमे लगायके पीबैत छी गोर लागिके तऽ हमर नातिन मुँहमे मोतीमे लगायके चाय पीब लैया मोतीमे चाय लगायके पीबैए गोर लागिके पीबैए हम जे भगबानके भोग लगायके खाय छी तऽ हमर नातिन अपनो भगबानके भोग लगा लैए तहन खाइए हमरो नातिन एगो यऽ हमरो सनके चारिए बरखक बच्चा यऽ लेकिन ओ बच्चा हमरो भगबानमे बड लीन रहैए ताहि सब दुआरेसँ हमसब सब ठमा जाय लऽ चाहैत छियै तीर्थ स्थान जाउ कतहुँ बाजी कतहुँ रही से नहि जाय लऽ पार लगैए भाषा हमर केओ बुझैत नहि यऽ जाहिमे ई भाषा लै के जायब से केओ बुझैत नहि यऽ बौआए जाइत छी कतहुँ जाइत छी तऽ बौआए जाइत छी भाषा बुझए नहि यऽ बाजऽ नहि अबैए कोनो बढ़िआँसँ नहि बाजऽ अबैए एहिमे की कहैत छै दोकान बला सब से जे किछु बजै छियै किछु लेबै समान से सब नहि कहऽ अबैए हम तऽ मिथिलामे छी मिथिला भाषा बजैत छी हमरा तऽ सीताजीके हमसब सखा छिअनि सीता तऽ हमरा सबके बहिन छलथि तऽ ओहि सिया सुकुमारीके हम सब छिअनि ओहि आधार परमे हमसब जीबैत छी मिथिलामे हमसब माटिकॆ पूजा करैत छी हमसब सभ दिन माटिके पूजा करैत छी हमसब माटिके पूजा कयलहुँ हँ हुनका गङ्गा जल गङ्गौटसँ निपैत छी सिमरिआसँ गङ्गाजल अनैत छी गङ्गौट अनैत छी निपैत छी पूजा करैत छी हुनकर जल फूल हुनका दै छिअनि तकर बादे हमसब भोजन करैत छी हमसब सब रूपमे माटिके पूजा करैत छी हमसब माटिके सब दिन पूजा करैत एलहूं हँ माटिके पूजा करैत छी फूल जल दीप धूप दीप दै छिअनि हमर पूर्बजॆसँ कै एलथि पूर्वजे करैत छथि हमहुँ करैत छी हमहुँ करैत छी हमर पु